हिकु जनवरी उणिवीह सौ सतरि टेवीह मई ॿ हज़ार ॿ तेरहं जुलाई उणिवीह सौ निनयानवे पंद्रहं फरवरी उणिवीह सौ चोहतरि ॿावीह नवंबर उणिवीह सौ छहानवे